पूर्व मेरा पसंदीदा विषय इतिहास और सामाजिक विज्ञान हुआ करते थे क्योंकि उसी के माध्यम से हमारी गौरवशाली परंपराओं को समझने और जानने का अवसर प्राप्त होता था इसके साथ ही हमारे इतिहास में हम ने जो अच्छे कामों के बारे में हमें जानकारी मिलती थी साथ ही साथ हम ने जो ग़लतियां हैं उन ग़लतियों को आने वाले समय में ना ना करें कि इसकी भी हमें सीख इतिहास और सामाजिक विज्ञान विषय से मिलते थे इस कारण मुझे यह विषय बहुत पसंद हुआ करता था साथ ही साथ हर व्यक्ति को अपना इतिहास और सामाजिक विज्ञान की जानकारी होनी चाहिए क्योंकि उसी से हम समाज को समझने और परखने का हमें मौक़ा मिलता है इसके साथ ही इसके साथ ही इन जैसे विषयों पर बहुत सारी पुस्तकें भी हमें उपलब्ध होती हैं जिससे कि हम समाज को समझने और परखने के के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं